अगर हम कोई नया बिजनेस या व्यवसाय शुरू करते हैं तो हमें थोड़ी बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है जैसे कि हम मान लो कोई कपड़ों की ही दुकान खोली तो उसके लिए हमें बहुत सा थोड़े कपड़े बहुत मतलब फिर भी कपड़ों की जरूरत पड़ेंगी कपड़े खरीदेंगे दूकान को थोड़ी स्टैन्डर्ड बनाएंगे जिससे क जिसे देख कर लोग आकर्षित होये और हमारी दुकान में आए और हम जितना जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतने वो जैसे जितने कपड़े आए बहुत सारे कपड़े दिखे तो दूर से ही दुकान आकर्षित लगेंगी तो लोग आना चाहेंगे हम जितना इन्वेस्ट करेंगे हमे उतना ही प्रॉफ़िट होंगा इसलिए थोड़ा इन्वेस्ट करना ही चाहिए दुकानों में इसलिए कैद और इसलिए बोलते हैं की व्यवसाय या पुं या बिजनस शुरू करने के लिए थोड़ी बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती ही है